ईनार जे छै हमर सबके समाजमे या मैथिलके कल्चरमे या एहि क्षेत्रमे सीमान्चल या फेर पूरा मिथिलेके अगर देखल जाए ई सबमे एखनो ईनार अहाँके मिल जाएत ईनारसँ अभी भी पानि बहुत जगह लेल जाइ छै खास करके मन्दिर सबके बगलमे तऽअभीओ ईनार छै हम तऽ एतऽ तऽदेखै छिऐ पहिले जेना एकबेर की रहै तऽ एतऽ रस्सी रहै आ बाल्टी रहै बाल्टीसँ भरी भरी कऽ निकालल जाए रहै रस्सीसँ खिचल जाए रहै आब तऽ ओतना सुविधा नहि छै आब बहुत जगह तऽ मोटर आबि गेलैए तऽ मोटर की करल जाइ छै तऽ एकटा पाइपके माध्यमसँ जे छै ओ मोटरमे जे छै मोटर लगाएल जाइ छै ओकरा स्विचसँ जोरल जाइ छै लाइनसँ लगाए देबै ओकरा आ जे छै ओकर मोटर पाइपके जे छै ओकरामे ओहि ईनारमे डालि देल जाइ छै आ जखन जकरा जरूरत परतै ओ आबि आबिके अपन मोटरके बटन दबेतै मोटरसँ पानि निकलब चालू भए जाइ छै तऽ ओकरासँ ओ अपन जे काम करना छै ओहि काम भी भए जाइ छै ओकरा आ ई सुविधो मिलै छै मानि लए खीचै नहि पड़लै आब केना केओ बूढ़े सब रहै छै तऽ ओ सब ओ खीच नहि सकैए तऽ ओकरा ई सब लाभ भए जाइत छै खाली बटन दबाना छै ओकरा पानी मिल जाइत छै तऽ ई सबके यूजो आसान भए जाइ छै किआकि आइकाल्हिके सबचीजके जे छै उपयोग भी करना चाही किआकि गाँव समाजमे हर तरहकेँ लोग छै केओ बच्चो छै बहुत आदमी बच्चा ईनारमे झुकिए नहि पाबि रहल छै झुकि जुमि नहि पाबि रहल छै तऽ ओकरो दिक्कत छै तऽ ओकरासब लए भी जरूरी छै ई तरहकेँ सुविधा होना चाही